औ आं सानो माने गामियारि सुबुंफोरनि साननाया आलदा आरो नोगोरारि सुबुंफोरनि साननाया आलदा माने एके नङा आरो ना नोगोरारिफोरनि साननाया बेलेक गामियारिफोरनि साननाया बेलेक इदिनो माने गामियारि सुबुंफोरा माने बांद्राय जौगानाय नङा इदिनो खायसे मानसिफोरा साननायाबो गोरों आरो खायसे मानसिफोर साननाया माने रोङि बांद्राय गोरों नङा आरोना नोगोरारि सुबुंफोरनि साननाया माने गोरों गासैबो रोंखा राखा माने साख्रि मावनानैसो माने नोगोरारियाव थायो बिदिनो गामियारि सुबुंफोराबोथ' इदिनो खामानि मावनानैसो जायो माने नोगोराव थाया गामियाव थानानै आबाद मावनानै जायो बिनिखायनो बारा माने मानसिफोरा साख्रि मावा ओंखायनो नोगोरारि सुबुंफोराबो बारा सानख' हाया मानो होमब्ला नोगोरारिनि सुबुंफोरनिजों साननाया एखे जाया गामियारि गामियारि सुबुंफोरनि साननाया बेलेक जायो माने बेलेक बेलेक बाहागो राननो गोनां जायो नोगोरारि आरो गामियारिफोरनि साननाया माने बांद्राय गामियारिफोरनि साननायाबोथ' बारा गाज्रि नङा माने बारा बांद्राय जौगानाय नङा आरो ना गामियारि सुबुंफोरा नोगोरारिफोरा जाबाय माने जौगानाय गासैबो साननाय हनाय एखे मानसिफोरनि गासैबो एखे आरो माने गासैबो न' बां गासैबो मोजां माने गामियारियावथ' बिदि नङा नालाय न' बां बायला जिला जायो बारा मोजां नङा गामियारिफोराव माने बांद्राय साफा लाखिनो रोङा माने नोगोरारिफोरनि न'फोरा बिराद मोजां मोजां साफा जायो जों माने नोगोरारिफोरनि आरो गामियारिफोरनिखो सानना नायब्ला माने बेलेक बेलेक फाराग खालामनो हायो आरो ना बांद्राय मोजां नङा गामियारि आरो नोगोरारिफोरनि साननाय आरो मावनायफोरा माने फाराग राननो गोनां जायो मानो होमब्ला माइ माइ आबादफोरखौथ' माने गामियावसो मावो गामिनिफ्रायसो दैखांनाय जायो नालाय गामिनि आबाद नोगोरारिफोराव फानहैयो नोगोरारिफोरनि मानसिफोरा बायनानै लायो बेखौनो जायो आरो ना बारा बारा बांद्राय नोगोरारिनि सुबुङा आबाद मावा माने गामियारि सुबुंफोरा जाबाय गामियाव थानानै आबाद मावनाय जोबोद आबाद दैखांनाय माने साननाय हनाया एसे आलादा रोखोमनि जायो बांद्राय माने एखे जाया आरो ना साननायफोरा नोगोरारिफोरनिजों इदिनो गोजान गोजानाव इदिनो साख्रियाल मावग्राफोर नोगोरारिफोर बेफोरो गोजान गोजानाव थांनानै खामानि मावहैनो गोनां जायो नोगोरारिफोरनि मानसिफोरा माने बांद्राय नोगोरारिफोरा बिराद डेभेलपमेन्ट डेभलपमेन्ट जायो आरो माने गामियारिफोरनि सुबुंनि साननाया माने एसे आलादा रोखोमनि जायो इदिनो माने एखे जाया आरो ना इदिनो साननाय हनाय मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बेफोरबो एखे जाया माने बेलेक बेलेक आलदा रोखोमनि जायो गासैबो साननायानो बेलेक माने आलदा आलदा रोखोमनि बाहागो राननो गोनां जायो माने एखे नङा आरो ना गासैबो बेलेक सेम जाया आरो गासैबो माने बेलेक बेलेक आलादा आलादा रोखोमनि राननो गोनां जायो मानो होमब्ला नोगोरारिनि साननाया बेलेक गामियारिफोरनि साननाया बेलेक एखे जाया बिदिनो माने साननायफोरा बेलेक बेलेक जायो आरो ना गोसोनि साननाय गाव गावसोरनि गामियारि आरो नोगोरारिफोरनि एखे जाया गासैबो बेलेक बेलेक जायो